खेलमे कबडी कबडी खेलै हइ कैरम बोर्ड खेलै हइ गोटी गोटी खेलै हइ आओर बॉल बैट खेलै हइ बॉल बैट खेलै हइ लूडो खेलै हइ आओर साँपवला गेम खेलै हइ

अट्ठा गोटी खेलै हइ कबडी कबडी खेलै हइ आओर घरपर

बैठिके गोटी गोटी खेललक अट्ठा गोटी खेललक आओर मैच खेललक ईसब मिलिके धिआपुता खेलै रहै